पच्चीस छब्बीस हज़ार छः सौ छ्यान्वे उन्तीस हज़ार चार सौ पचपन तीस हज़ार एक सौ बीस पचास हज़ार पाँच सौ पचास